हा नमस्ते मैडम मां तव्हांजी होटल में पहिरियों दफ़ो आई आहियां ऐं तव्हांजो नालो नालो ॿुधो आहे ॾाढो की खाधो सुठो आहे त मूंखे थोरो सजेशन कंदा की तव्हांजी होटल में कहिड़ी कहिड़ियूं सुठियूं भाॼियूं आहिनि या रोटी में कहिड़ा कहिड़ा किस्मु आहिनि त मां उनजे हिसाब सां ऑडर कयां ऐं तव्हां पंहिंजो ॿुधाइ सघो था की होटल में कहिड़ी शइ तव्हां त जो क्वालेटी वधीक ठाहे ठाहींदा आहियो पर हुजे सभु तव्हांजी रोटी इहो सोचे करे ई मूंखे ॿुधाइजो हा त मूंखे छा एक्चुली छा फ़्रैश खाधो ई खाइण पसंदि आहे त फ़्रैश खाधो हुजे त मूंखे हीअ फ़ास्ट फूड वगै़रह त कोन्ह खपनि मूंखे घटि वणंदा आहिनि त मूंखे ए न जे मेन कोर्स ते अची वञो त मेन कोर्स ते तव्हां ॿुधाईंदा का के कहिड़ी भाॼी आहे तव्हां वटि हाणे अवेलेबिल ऐं तरियल भाॼी कहिड़ी अथव ॿियो सलादु वलादु उन सां गॾु इंबिलिड आहे या उनजा अलॻि चार्जिस आहिनि थोरो सो प्लीस प्राईस जो भी मूंखे ॿुधायो की कहिड़े तरीक़े सां कीअं आहे ॿुधायो प्राईस ॿुधायो हूं हूं हा अच्छा राइतो बि हूंदो न पोइ त हा हा हा बसि ॾई खटी त कोन्हे न शाबाश शाबाश हा पोइ ॿियो ऐं उनजो प्राईस ॿुधायो उनजो घणो अघि घणो आहे इनजो दालि जो ऐं हिक तरियल अगरि सुकी भाॼी घुरायां भींडी वींडी घुरायां त उनजो तव्हां मूंखे थोरो अघि ॿुधायो

अच्छा

इहो सभु अढाई सौ जे अंदरि हा इहो हा हा हा हा हा सही ॻाल्हि आहे सई ॻाल्हि आहे हा इनकरे ई तव्हांजो नालो पूरे अजमेर में फ़ेमस आहे की सभिनी खां सुठे में सुठी जेकी होटल आहे उहा हले वेठी थी त इनजे करे ई मां पहिरियों दफ़ो तव्हांजी होटल में आई आहियां त त थाली अगरि न घुराए करे रूॻो सिर्फ़ मां दालि फ़्राई ऐं ॿियो सुकाई सुकी भाॼी घुरायूं ऐं नान घुरायूं त घणो अघि थींदो तव्हांजी थालीअ में वरी मूंखे पालक पसंदि कोन्हे न पनीर ई पसंदि कोन्हनि हा इहा ॻाल्हि आहे हा हा ठीकु आहे त हिक तव्हां हिक थालीअ जो ऑडर कयो ऐं आईस्क्रीम में छा छा अथव आईस्क्रीम में कहिड़ो कहिड़ो तव्हांजो फ़्लेवर आहे हा हा अच्छा त त मॉक्टेल में बि ली लीमें जो हुंदो न मॉक्टेल भी त लीमों ऐं मिक्स खंडु ऐं च लूण विझी करे ई ठाहींदा हुंदा न ओ हा हा त तां हिकु कमु कयो हिकिड़ो त मूंखे इहो मॉक्टेल लीमें जो पाणी मूंखे मो ॾियो ॾियो उन सां गॾु ऐं खा थाली ॾियो अढाई सौ रुपए जी था चओ न त अढाई सौ रुपए जी थाली ॾियो ऐं छाछ त कोन्ह पीअंदमि मूंखे ॾई खपे उनई जॻह ते हा ॾई छॾिजो भले तव्हां अघि चायो त थोरो सो पंजा सौ वधीक वठी छॾिजो पर मूंखे एन पापड़ जरूर खपे असां सिंधी पापड़ जरूर खाईंदा आहियूं पापड़ जे बिना असांजी मानी अधूरी आहे हां हां अच्छा बसि कारा मिर्च वधीक न हुजनि पापड़ में थोरो सो जीअं हल्को हुजे मिर्च

हा हा ठीकु आहे त तव्हां एन इहो ऑडर करे वठो ऐं घणी देरि में मि इहो ऑडर मुंहिंजो पूरो थींदो पंद्रहं मिन्ट लॻंदा अच्छा पंद्रहं वीह मिन्ट हा हा स्टाटर में छा ॾींदा तव्हां

हा हा अच्छा सना पकोड़ा कोन्हनि छा सना पकोड़ा ऐं छ फ़ूदिने जी चटिणी हुजे त वधीक बैटर आहे हा त सना पकोड़ा ऐं फ़ूदिने जी चटिणी ॾियो त इहो बैटर थींदो मुंहिंजे लाइ हा न हा हा हा हा ठीकु आहे पोइ तव्हां इहो ऑडर मुंहिंजो बुक करे छडियो ऐं प्लीस थोरो सो जल्दी महिरबानी करे ॾह पंद्रहं मिन्टे में मूंखे ॾिजो वरी छा मूंखे ॿाहिरि किथे वञिणो बि आहे त इन टाईम में मुंहिंजी कार ॿाहिरि वेट वेठी करे टैक्सी त हा हा ॾह मिन्ट हा हा हा हा शुक्रिया शुक्रिया महिरबानी महिरबानी